हाँ नमस्ते

अच्छा है और उसमें कि मतलब अच्छी अच्छी मंदिर हैं प्रसिद्ध मंदिरें हैं तो वहाँ पर जाना है आप हमको दर्शन करा दीजिए उसका हम लोग वहाँ सात लोग हैं

तो आठ लोगों का पैसा वैसा कितना लगेगा अपना भाड़ा किराया बता दीजिए

हाँ

हाँ हाँ अब हम लोग आठ लोग हैं तो भई कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा

नहीं तो इसके बारे में तो हमको ज़्यादा जानकारी ही नहीं है और जहाँ से मतलब आपको हो वहाँ हम लोगों को घुमा दीजिए हम लोग को दर्शन करा दीजिए

हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ अब आएँ हैं उतना दूर से तो सब घूम ही लेंगे पैसा अब जो इतना लगेगा सो तुम अपना समुन्द्र और अथु सब देख लेंगे घूम लेंगे

नमस्ते नमस्ते